ہیلو جناب آپ کو میں نے کافی ٹائم پہلے ٹیکسی کے لیے کہا تھا آپ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں کہاں پر ہیں آپ کیا لوکیشن ہے آپ کی اور کتنی دیر میں آ رہے ہیں